हांवें एक पेंट ऑनलायन ओर्डर केल्ली ती हांवें सायज दिल्ले चवतीस म्हाका दिली छत्तीस सायजीची अजिबात बरी जाल ना आनी ये कॉटन अशी दिल्ली हांवें म्हाका तेरेकोटा आयली तेजेर किदें उपाय करप कशें ये करप अजिबात बरें जाल्ल ना तें आनी शिवपाक टेलरान पासून तें बरं शिवलना अश म्हणला तीच म्हाका आता परत दुसरो ऑनलायन करपाक सोदतां हांव तेगें रिर्टन करचें अशें दिसलें म्हाका तें करुं हय बरें करता